खंय वचपाचें गो तूं मडगांव ही मडगांव खंय वयता तर बस ही ही वयता वास्को पाटी मडगांवची लायल्या आगो ही बोस वयता वास्को तुवें तिकेंट काडला न्हू गो आतां वास्कोची आगो तिकीट आगो पाटी सोड गो ती पाटी लायल्या ड्रायवरान तूं मात्शें टिकेट वाचून पय गो शिकलेलें दिसता मुगो तूं आतां बस हांगा आतां देंव वास्को वचोन आगो शकना शकना कित्याक शकना तूं मागीर रोंग बसीर कित्याक चडलें सांग पोळोया म्हाका आतां आमी तुका खोंय मडगांव सांगप आसता कितें गो तूं आतांचें शिकलेलें दिसता मुगो भुरगे वाचून कयणा गो तुका मात्तूय म्हाका तिन उलोवनाका गो तूं तूं टिकेट काडलां ती सांग गो म्हाका आत्तां टिकेट दिल्या मुगो तुज्यानूच काडून वास्को वयता म्हणो बस हय आतां तुजें खातीर कितें मडगांव व्हरपाची बोस आगो बाये म्हाजी कशी चूक गो तूं रोंग बशिचेर चोडलां टिकेट हातीन घेता आनी मागीर म्हाका शाणपणा सांगता आतां किदें करपाचें तुजें तूं आतां वास्को घेवं आवय कंप्लेन आनी कित्याक करतलें गो तुजी टिकेट घेतल्या मुगो हिबय आत्ता वास्कोची आगो पाटी पाटी पाटी कितें करता गो बाये आगो पाटी ती ड्राय हांयें लायल्या तर ती लायल्या ड्रायवरान पूण तुवें आतां टिकेट काडली तूं खंय करतलें कंप्लेन गो रोंग रोंग बशीचेर चडटा म्हणोन म्हाका सांगता शाणपणां येता ही हय आनी आतां किदें आतां वास्को वचोन देंव तूं आनी किदें करतलें तूं बरें ही शटल गो ती वाटेर रावना खंयी बरें बरें पोवया मागीर